जेनाकि अहाँसब जानै छियै की सांस्कृतिक धरोहर के जब बात आबैया तऽ दरभंगा मधुबनी एकरा सँ बिछरल नहि छै आओर आइ भी बहुत सांस्कृतिक धरोहर के सुरक्षित राखने छथिन मैथिल भाषा मे आओर मैथिली भाषा के ही छै की किनको सँ अगर बात करल जाए ओ सम्बन्ध मे अहाँके अगर डांटबो करै छथिन मैथिल भाषा मे अहाँ अपने लागत की कोइ अहाँ सँ दुखी छै या अहाँके डाँटि रहल छै से भाषा के शुद्धता आओर भाषा के मधुरता छै की अहाँके लागत की नहि अपन तरह के भाषा छै और अपन तरह के बात भए रहल यऽ आओर यहाँतक की दरभंगा राजा के बारे मे अहाँसब सुनने होबै हुनको संस्कृतिक धरोहर अखन तक सुरक्षित राखल छथिन मैथिल भाषा वहाँके मेडिकल कॉलेज सँ लए कऽ सब तरह के चीज के सुरक्षित रखनाइ के जिम्मेदारी छै ओ सब पर और ओ जिम्मेदारी के बढ़िऑं सँ निभाए रहल छथिन मैथिल भाषा मे आओर बहुत उम्दा कलाकार सँ लऽ कऽ सबकिछु कए वहाँ सँ निकलनाइ आओर देश विदेश तक अपन नाम करनाइ एकरा मे मैथिल भाषा के बहुत योगदान छै